میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کے ناطے تعلیم و تعلم سے متعلق جو ٹیک انڈسٹریز میں پلیٹ فارمس ہیں ایلیکٹرک فلیٹ فارمس ہیں ان سے واسطہ ہوتا ہے وقتاً فوقتاً اور اس وقت میری مستقل تعلیم بھی ایک پلیٹ فارمس پہ چل رہی ہے اس انڈسٹری میں کئی فلیٹ فارمس ہیں جیسے کہ ان اکیڈمی ہے اسٹڈی آئی قیو ہے اور اسٹڈی گلبس نام سے بھی پلیٹ فارمس ہے اور آکاش ہیں آکاش اور سریش والا ہیں یہ تو بیسکلی نیٹ اور آئی آئی ٹی کی تیاری کراتے ہیں جن دنوں نیٹ کی تیاری کرتے تھے ہم ان دنوں ہمارا واسطہ تھوڑا موڑا تھا آکاش سے اور ابھی تو ہماری تعلیم کا رخ تھوڑا چینج ہے اور ہمارا اس وقت واسطہ ان اکیڈمی سے ہے اور ان اکیڈمی کے جو کو فاؤنڈر ہیں رومن سینی ان سے انسپائرڈ ہوں اور ان کو کافی زیادہ سنتا ہوں ان کی ان کی جو گائیڈ گائڈنس کی ویڈیوز ہیں ان کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں سنتا ہوں اس لحاظ سے صرف ٹیک انڈسٹری میں ہمارا واسطہ محض ایڈ ٹیک فلیٹ فارم سے ہی ہوا ہے دیگر کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں